ईसाई धर्म जा जेके माण्हू आहिनि उहे अक्सरि करे बाइबल जो अभ्यास कंदा आहिनि बाइबल पढ़ंदा आहिनि आरकर जो उन्हनि जो नियम हूंदो आए त सुबुह ॾह वॻे खां ॿारहं वगे ताईं या हिकु वगे ताईं हुआ चर्च में वेंदा आहिनि गिरजे में वेंदा आहिनि ऐं प्रार्थना कंदा आहिनि आहे त जेके माण्हुनि जो थियलु हूंदो आहे उहे माण्हू ॻाढ़े रंग जे रुअवज़ा सां ठाहे करे शरबत पीअंदा आहिनि हुन खे ऐं ब्रेड जो ढॿल रोटीअ जो टुकड़ जेको आहे उहा सभिनी जे साम्हूं पेश कयो वेंदा आहिनि उन में माण्हू ज़रा ज़रा सो टुकड़ु खणंदा आहिनि हुन खे ईशू मसीह जो लहू या रतु ऐं हुननि जी उन्हनि जो दोस्त सम्झी करे त इहो हिकिड़ो मुशाइदो करणु माण्हू हूंदो आहे त असी ईशू मसीह जा ॿार आहियूं ऐं ईशू मसीह जी बलिदान ऐं गुरबानीअ ते यक़ीनु आणींदे असी इहे कमु कयूं पिया छो त बाइबल में ईशू मसीह लिखियल आहे त ईशू मसीह इहो करण जी हिदायत ॾई वियो हुओ त इहे कंदा आहिनि क्रिसमस जो त्योहारु मल्हायो ई वेंदो आहे पर गुड फ्राइडे बि मल्हायो वेंदो आहे ऐं ईस्टर बि मल्हायो वेंदो आहे